कहलहुँ जे अहाँकेँ ई मधुबनी क्षेत्रमे रूपौली दिश माछ भेटैत अछि हमरा माछ लेबाक अछि कोन कोन माछ अच्छा

पोठही नहि भेटत पोठही पोठही हमरा दू किलोके व्यवस्था करा दिअ तहन जे छै मारा माछ से देखबै बढ़िआँ अछि ताजा गैंची गैंची भेटत कबइ माछ कबइ माछ भेटतै अहाँ दिश अच्छा ई अच्छा ई कहलहुँ सुनू अगर ई कहू कबइ माछ हम अहाँसँ लऽ लेब हमरा बनबऽ नहि अबैया बनेबै कोना कनी बु बुझा सकैत छी अच्छा बना देत ओ तऽ मसाला की सब पड़ैत छै माछमे अहाँकेँ की कहू हमरा तऽ नहि कहियो बनेलियै हँ हँ अच्छा अच्छा

अच्छा हँ ओ मारा माछ कोना बनतै से कहू मारा लऽ ली तऽ मारा माछ नहि बनाके देता मल्लाहमे किछु पाय दऽ देबै तऽ नहि बना देत नहि बना देथिन कोशिश कऽ के देखिऔ ने पूछिऔ ने बना देथिन ओ सिन्घी बना देथिन सिन्घी से किआकि सिन्घी माछ तऽ हमरा भोजन करैके इच्छा अछि आओर सिन्घी माछ बहुत दिन भोजन केना भऽ गेल हुनका कहिऔन जे सिन्घी बना देथिन ठीक छै तखन अबैत छी